हिकु जनवरी ॿ हज़ार तेरहं ॿ फेबरी ॿ हज़ार चोॾहं टे मार्च ॿ हज़ार सोरहं चौथी जून ॿ हज़ार उणिवीह ॿी सप्टेंबर ॿ हज़ार टे